हमर गाममे फ्लिप कार्ट छै ऐप छै आओर स्विगी छै जकरामे भोजनके भी बहुत अच्छा छै आजकल तऽ बहुत सारा ऐप आबि गेल छै जकरा भोजन मङ्गाए सकै छी अपना आर्डर करै सकै छी आजकल तऽ फ्लिप कार्ड सँ भी कुछ देखै छियै आबै छै अभी ओकरामे अपना किराना सामान भी आबै छै डिलीवरी करै छै गूगलपर गूगलपर भी फूड मङ्गबाय सकै छी जकरासँ कि गूगल आजकल निकालि रहल छै फूड डिलीवरी ऐपसँ यहाँ कितना भी ऐप मङ्गाए लियऽ ढेरी ऐप निकलि गेल छै फूड भोजन तऽ बहुत अच्छा मिलै छै मगर अपना शहरमे गाँवमे आजकल तऽ स्विगीसँ बहुत सारा अथी जोमाटो छै बहुत सारा ऐप आबि गेल छै